नमस्ते मैम हाँ बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ ना हमारे भैया की शादी है पन्द्रह को तो हमाए तो हमारे भाई का है ना तो बाल ओल काटना है बाल काटना है और थोड़ा फेसिअल वगैरह सेविंग वेविंग करना है तो यही पूछना था कि आप घर पर हैं या कहीं और हैं अच्छा तो हम मतलब कि आप खुद आएँगे कि हम आपकी सॉप पर जाएँ अच्छा तो तो आप खुद कटिंग करेंगे कि कि किसी दूसरे को बोलेंगे अगर आप खुद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता हाँ तो वो लोग ऐसे पैसा वैसा कितना बताएँगे कुछ जी बाल कट करना है और फेशियल थोड़ फेशियल करना है और सैविंग करना

हाँ मैम जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं मीडियम मीडियम कर देंगे फिर भी हाँ बाल कलर भी कराना है

तो चार्ज कितना है ज़्यादा है कलर का कितना जोड़ रहे हैं कलर करने का

अच्छा अच्छा लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए क्यूँकि इतना सब कुछ है तो थोड़ा कुछ तो चाहिए ना डिस्काउंट हम आपके यहाँ ही आते हैं आप देख लीजिए थोड़ा हमें ऐसा नहीं करिए कि फिर हम ना आएँ जी कब आएँगे बता दीजिए अच्छा आप घर पर आ जाती तो बढ़िया रहता घर पर आने का अरे देख लीजिए हम तो आते हैं डेली वाले कस्टमर अच्छा चलिए ठीक है हम आपकी शॉप पर ही आ जाएँगे ठीक ठीक ठीक ठीक है नमस्ते